हैलो हां जी तुस बसंतगढ़ इक्क होटल ऐ ते तुस उत्थें दे मालक बोल्ला नै थुआढ़े इत्थें केह् केह् ऐ सुख सुविधा केह् केह् थ्होई सकदी अच्छा आं एह् कमरे दियां चादरां साफ होन म्हाराज कन्नै सर्हैने न जेह्के ओह्बी साफ होन जे धोऐ ते शैल तुसेंई धोते दे होगे तां थुआढ़े बसंतगढ़ च ठंड बड़ी होंदी बेडशीटां तुस धोने कित्त कन्नै सज्जियै कन्नै धोने जां सर्फ कन्नै अच्छा अच्छा ते कंबल असें नालै पट्टु लोड़दे ते असें लोड़दे नालै पट्टु जेह्ड़े खड्डियें उप्पर बनाए दे होंदे नालै पट्टु लोड़दे असें ते चादरां लोड़दियां असें खेस लोड़दे थल्लै साफ ते सर्हैने बी लोड़दे साफ म्हाराज इन्ना किश होई जाह्ग ते थुआढ़ा भला होई जाह्ग खरी खरी भी भी आक्खै दा ते आई जाना हून असें कुसै दिन औना असें ठीक